जीअं त मां पंहिंजे गाइण में डायना मिक्स इस्तेमालु न कंदी आहियां ऐं मूंखे पंहिंजे गुरुअ जा निरंकारी गुरुअ जो नाम तला बाबा हरदेव सतगुरु माता सुदीक्षा मूंखे उन जा ई भॼन वणंदा आहिनि मां पंहिंजे मोबाइल में बि उहा चालू करे छॾींदी आहियां मां त ईंदी आहियां ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मां उहे ई गाईंदी आहियां